ہلو ہاں جی آپ شاہی سوئٹ سے بول رہے ہیں اچھا بھیا آپ کا نام کیا ہے اچھا دیپک اوکے دیپک بھیا ایسا ہے کہ میرے نا گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں لگ بھگ پندرہ سے بیس لوگ ہیں تو میرے کو نا ان کے لیے ڈنر آرڈر کرنا ہیں ہاں جی تو میرا ایک تو تھا کہ میں نا آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا سنا ہے میرے کچھ فرینڈس نے آپ کے یہاں سے منگوایا تھا تو مجھے ان کا فیڈ بیک اچھا لگا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ٹرائی کرتی ہوں تو اچھا میر کو سب سے پہلی بات آپ کے کھانے کے مینیو میں کیا کیا آپشن ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا وہ بھی ہے اچھا آپ چائنیز بھی رکھتے ہیں چلو بڑھیا ہے دیپک بھیا بہت بڑھیا ہے کہ چلو میرے یہاں نا ایک ہی جگہ سے کام ہو جائے گا تو ایک کام کریے آپ میرا نا آرڈر لکھ لیجیے پہلے اٹیلین میں لکھ دیجیے میرے کو چار پلیٹ وائٹ سوس کا پاستا تین پلیٹ ریڈ پاستا ٹھیک ہے اور دو ویجیٹیبل پیزا لارج سائز میں چاہیے ہاں اچھا جب آپ پیزا دیں گے نا تو اس کے ساتھ پورے اس کے اوریگینو اور یہ سارے چلی فلیکس بھی دیجیے گا ٹھیک ہے ہوں اچھا پھر دوسرا آپ نے لکھ دیا اچھا اب دوسرا جو ہے چائنیز میں لکھ دیجیے میرے کو چار پلیٹ ویجیٹیبل فرائڈ رائس تین پلیٹ چکن نوڈلز چار پلیٹ چلی چکن تین پلیٹ شیزوان رائس اور یہ جب آپ شیزوان رائس بنائیں گے نا تو بہت زیادہ مرچی مت ڈالیے گا ان سب میں کیونکہ گھر میں بچے بھی ہیں تو اس میں ان کو تیکھا نہیں دینا ہے ہمیں ٹھیک ہے ہوں چلیے اب آپ اس میں انڈین میں لکھ لیجیے ایک تو تین پلیٹ چھولے بھٹورے ہاں ہاں تین پلیٹ چھو چھولے بھٹورے چار پلیٹ تندوری چکن اس کے ساتھ ہری چٹنی ہاں جی وہ کر دیجیے اینڈ پانچ پلیٹ راجما چاول ٹھیک ہے ہوں اچھا اب اس میں لکھ لیجیے اپنے ساؤتھ انڈین کا بھی ہے نا آپ کے پاس مینیو جو آپ نے بولا تھا ہاں ہاں ہاں ویری گڈ تو میرے کو اچھا آپ ایک پلیٹ میں آپ کی کتنی اڈلیاں آتی ہیں دو یا چار اچھا چار آتی ہیں ٹھیک ہے پھر چار تیے ٹھیک ہے تین پلیٹ کر دیجیے تو پھر آپ ہاں بارہ اڈلیاں ہو جائیں گی اور وہ سانبھر اور چٹنی جو ہوتی ہے دونوں کوکونٹ والی اور جو ریڈ والی وہ الگ بھیجیے گا اور تھوڑی زیادہ بھیجیے گا ٹھیک ہے اور تین پلیٹ لیمن رائس ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑھیا اچھا آپ کے پاس بھیا یہ سوئٹ ڈش کا بھی مینیو ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تو بھیا آپ ایک کام کریے اس میں آپ تو ایک پلیٹ گلاب جامن میں آپ کے مطلب ایک پلیٹ گلاب جامن میں کتنے آتے ہیں تو آپ تین کر دیجیے تین پلیٹ گلاب جامن ٹھیک ہے اور چار پلیٹ رس ملائی ہو گیا نا آپ نے سارا لکھ لیا ٹھیک ہے اچھا بھیا یہ جو ہے پیمنٹ کیسے لیں گے آپ آپ مطلب کیش لیں گے یا پھر میں پے ٹی ایم کروں یا کیسے کروں اچھا پے ٹی ایم لیں گے ٹھیک ہے تو اچھا ٹھیک ہے آپ ایک کام کریے میر کو نا اسی نمبر پہ جس نمبر سے میں نے آپ کو کال کیا ہے اسی نمبر پہ مجھے اپنا پے ٹی ایم والا یا تو کیو آر کوڈ بھیج دیجیے یا نمبر بھیج دیجیے تاکہ میں ڈیلیوری کے بعد اس میں پیمنٹ کر دوں ہاں جی تو میرا ایڈریس لکھ لیجیے ہاں اے اے فار ایپل ہاں چار سو بیالیس فور فور ٹو پاکٹ اے سریتا وہار ای گراؤنڈ فلور ہے ہاں جی تو آپ جب ہاں جی ہاں جی بالکل اپولو ہاسپٹل کے ایک دم پاس ہے تو آپ جیسے ہی اپولو ہاسپٹل کو کراس کریں گے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ایک گیٹ آتا ہے پاکٹ اے کا اس میں سے انٹر کر دیجیے ٹھیک ہے پھر آپ کے آگے جو ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ایک سنٹرل پارک ہے اس میں بورڈ بھی لگا ہوا ہے سنٹرل پارک اس پارک سے آپ رائٹ ہو جائیے آپ جیسے ہی رائٹ ہوں گے تیسرا جو گھر ہے وہ یہی ہے گراؤنڈ فلور ہے آپ چیک کر لیجیے ہاں آپ کو اگر مطلب جس کو بھی آپ بھیجیں گے تو اگر انہیں کوئی ایشو آئے گا میرا نمبر تو آپ شیئر کریں گے میں لائیو لوکیشن بھی اپنی شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے چلیے اچھا بھیا سب سے بڑی بات ایک تو کھانا فریش ہونا چاہیے گرم اور جلدی ہاں آدھے گھنٹے میں مطلب میکسمم بھیج دیجیے ٹھیک ہے چلیے تھینک یو بھیا تھینک یو سو مچ